हँ टिका ले हँ

अठन्नी अठन्नी भैरिके जैसे जैसे ग्राममे मिलै छै ग्राममे हिसाब से छओ आना भेलै दू आना भेलै तीन आना भेलै चारि आना भेलै अठन्नी भैरि भेलै

हूँ साठि बाला बनैयै ने साठि बाला हँ हँ

हूँ केतना केतना लगतो ग्राममे बा

हूँ हूँ